म्हाका आतां वीस वर्सां पूर्ण जाली आनी म्हाका दिसना की म्हाज्या पुराय जिवनांत कितें असो वेगळो कितें चड तंत्रज्ञानांत बदल जाला पूण हांव इतलें सांगूंक शकता की म्हज्या आवय बापायच्या पुराय जिवन भराच्या काळांत खूब व्हडलो तंत्रज्ञानांत बदलाव जाला म्हणजें तीं ल्हान आसतना मोबायल नाशिल्ले लॅण्डलायन्स चड वापरतालीं जावं सोशल मिडिया तर म्हाका दिसना तेन्ना एक्जिस्ट सुद्दां करताले पूण आतां आमकां सगळ्यो गोश्टी तंत्रज्ञानाक लागून इतल्यो सोंप्यो जाल्यात की त्यो त्या टायमार आसतल्यो अशें किंवा त्या टायमार लोक तंत्रज्ञाना शिवाय कशी जगतालीं हें चिंतपाक सुद्दां आमकां खूब डिफिकल्ट आसा जशें हांव ल्हान आसतना टायपींगाचे फोन आशिल्ले म्हणजे बटनांचे फोन आशिल्ले तेन्ना इतलो फोनाचो वापर जायनाशिल्लो तेन्ना हांव ल्हान आसतना सुद्दां लॅण्डलायनाचो चड वापर जातालो गुगल सोशल मिडिया मायक्रोसॉफ्ट हाचो तर केन्ना इतलो वापर हावें म्हज्या ल्हानपणांत चिंतूंक सुद्दां नाशिल्लो पूण जशें जशें हांव व्हडलें जालें जशें जशें स्मार्ट फोनस येवपाक लागले जशें जशें खूब कॉमन जावपाक लागलें स्मार्ट फोन येवप तशें तशें म्हाका ताची गरज भासपाक लागली जशें हांव नायंथाक टॅन्थाक आशिल्लें तेन्ना गुगल सर्च करतात गुगल सर्च करताना असायनमेंट बरयतना तेन्ना गुगलाची खूब चड गरज भासपाक लागली जशें जशें हांव कॉलेजींत पावलें तशें अकरावी जाल्या उपरांत बारावींत आसतना कोविड आयलो आनी कोविडान जितलो म्हाका तंत्रज्ञाना बद्दल लगाव जालो किंवां इतलें हांव डिपेंडेंड जालें तंत्रज्ञानाचेर कोविडान घराच आशिल्ली सगळीं आमचें शिक्षण सुद्दां घराच जातालें म्हणून तेन्ना इतली गरज भासपाक लागली तंत्रज्ञानाची म्हाज्या म्हाजी आई सुद्दां एक टिचर आसा तिका जेन्ना हांव हांव शिकतालें तंत्रज्ञान वेगळें वेगळें मागीर तिका शिकयतालें ती एक संगणक टिचर आसल्या कारणान ती शिकताली कितें तरी आनी म्हाका शिकयताली अशें आमी दोगांय टॅक्नोलॉजी वांगडाच शिकत गेली फुडें आनी हाचो म्हाज्या जिवनाचेर खूब व्हडलो प्रभाव पडला किंवा म्हाज्या कामाचेर सुद्दां आतां कितेंय काम करपा खातीर आमकां लायनीन रावचें पडना जशें म्हाका आतां म्हाजें डोक्युमेंट्स करपाचे आशिल्ले म्हाजें लर्निंग लायसेंस काडपाचे आशिल्लें वा म्हाजें म्हाजो पासपोर्ट करपाचो आशिल्लो वा हेर खंयचेय डोक्युमेंट्स म्हाजें म्हाका करपाक जाय आशिल्ले जाल्यार म्हाका टॅक्नोलोजी खातीर तंत्रज्ञाना खातीर सगळें घर बसल्या म्हजी कामां जालीं सगळे फॉर्म म्हाका घर बसल्या भरपाक मेळ्ळे जाणें म्हजो खूब वेळ वाचलो आनी अशेंच हाचें फुडें सुद्दा टॅक्नोलोजी इतली डॅवलोप जातली तंत्रज्ञान इतलें डॅवलोप जातलें इतलें फुडें वतलें की ताचो आमकां खूब उपयोगूय जातलो आनी खूब कामाचेर आमच्या प्रभावूय पडटलो आमचीं सगळीं कामां टॅक्नोलोजी डिपेंडंट जातलीं आनी कांय वर्सान आतांय जाल्यात पूण इतली ना जितली फुडल्या येता त्या वर्सांनी जातली म्हणून म्हाका दिसता की गेल्या वीस वर्सान टॅक्नोलोजीचो तंत्रज्ञानाचो म्हाज्या जिवनाचेर खूब परिणाम जाला आनी खूब प्रभावूय पडला ताचो म्हाज्या जिवनाचेर